ماہی گیری کے تمام حربے ہیں لیکن ہم جال کا ہی استعمال کرتے ہیں ماہی گیری کے لیے جانے سے پہلے سب سے پہلے میں اپنی بوٹ کی دیکھ بھال کرتا ہوں اس میں انجن کی قاعدے سے مرمت وغیرہ تیل وغیرہ چیک کرنے کے بعد ہم لوگ نکلتے ہیں سمندر میں جال ڈالتے ہیں کافی لمبا گھیرا بناتے ہیں جال ڈالتے ہیں جال ڈالنے کے بعد اس کو کھینچا جاتا ہے اس میں جو شکار ہوتا ہے جو مچھلیاں ہوتی ہیں اسے اکھٹا کرتے ہیں جو کام کی ہوتی ہے اسے رکھتے ہیں جو بےکام کی ہوتی ہے اسے واپس سمندر میں پھینک دیتے ہیں اور اس کے کرنے میں تقریباً آٹھ سے دس گھنٹے کا ٹائم لگ جاتا ہے تو اس طریقے سے ہم لوگوں کو قریب دس سے بارہ گھنٹے سمندر میں گذارنا پڑتا ہے